حیدر آباد میں تعلیم و روزگار حاصل کرنے کے لئے بہت سے چیلنجیز تو ہے لیکن اس کے ساتھ مواقع بھی بہت ہے تعلیم حاصل کرنے کے لئے حکومت کی طرف سے کئی اسکولس قائم کیے گئے اور ہمارے یہاں کے علاقائی پارٹی جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے اویسی اسکولس اینڈ ایکسیلینس بول کے اسکولس چل چل رہے ہیں اور ادھر ادبیات کی طرف سے بھی تعلیم دی جا رہی ہے اور اور سیاست کی طرف سے بھی بہت سارے ایسے چیزاں ہیں جو تعلیم کے ساتھ ساتھ روزگار کے لئے بھی شارٹ ٹرم ٹریننگ کورسز دیئے جاتے ہیں یہ سب مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں جیسے جیسے چیلنجیز بھی ہے ویسے مواقع بھی فراہم کئے جا رہے ہیں